ओंखाम ओंख्रि संनायाव थाव होयो संख्रै होयो बानलु होयो मस्ला मस्लि होयो ओमफ्राय मा होनबावनो आं बेनोथ' थाव सेरबाय बानलु सामब्राम बेबो थाव सेरबाय ओमफ्राय मैगंखो होबाय उनाव जेखुनु दालि जा जि जा सोबआवनो होयो आरो थावखौ बिदि आरो ओमफ्राय मा होनबावनांगौ अनद्ला संब्लालाय दाउजो संबाय दाउ बेदरखौ थावजो एवबाय दै होबाय दै गोदौब्ला अनखौ उरुबाय आरो खारदै होयो संख्रि बानलु होजोब्बाय जाबाय आरो आलु बेदर संब्ला बेबायदिनो एवबाय बेदरखौ बेदर एवनानै आरो बे आलुखो होसनबाय भाजा खालायोना ओंख्रि खालायो बिबायदि खालामो आरो जाहा दालि जायो आलु जायो सबाय जायो जिखुनु मोनब्लानो जायो आरो गासैबो मैगंखौ बिदि जायो जायो लाफा लाइ बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानि मैगं थास'फोर बेफोरबायदि जायो आरो नागिरनानैब्लाबो ओंख्रिखो गोथाव मोनो सबाय सबायखौ मोनो बा अनद्लाखोबो मोनो आरो बिबायदि आलुफ्राबोथ' गोथाव जाखायो दाउजो संब्लाथ' ओमफ्राय